हेलो नमस्ते सर सर आप एस बी आई बैंक से मैनेजर बात कर रहे हैं सर मैं बी एस एफ एकैडमी से बात कर रही हूँ सेकंड फ्लोर से सर मेरी मदर को हार्ट का ऑपरेशन है तो मुझे उसके लिए गोल्ड लोन लेना है सर आठ लाख का होगा हाँ सर तो सर उसकी किस्ते क्या होंगी सर मैं किस्तो में देना चाहूँगी न एक साल तो होना चाहिए ओके और और सर इसके डॉक्मेंट्स वगैरह क्या लगेंगे

सर आपके यहाँ और आपके बैंक में कौन कौन से और लोन मिलते हैं हाँ सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारा गोल्ड सेफ तो रहेगा न सर मैं कब आऊँ आपके ऑफिस कितने टाइम तक आऊँ सर मैं सर गोल्ड और डॉकोमेंट साथ में लेकर आऊँ हाँ सर थैंक यू सर